دیکھیے آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے جب ہم نے یہ کیب بک کی تھی تو ہمیں جو ہے ایپ پر اتنا کرایہ دکھایا جا رہا تھا اور اب ہم آپ کو اتنا ہی کرایہ دے رہے ہیں تو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ زیادہ چاہیے یہ بالکل غیرمناسب بات ہے اور جو ہے ہم آپ کو بالکل پیسہ نہیں دیں گے جو کرایہ بنتا ہے وہی کرایہ آپ کو دیا جائے گا اس کے اوپر آپ کو ایک روپیہ نہیں دیا جائے گا